और पहले मोटरसाइ साइकिल था अब आज मोटरसाइकिल आ गया है अब हम लोगों को कहीं जाना होता है जैसे निमंत्रण आया शादी या विवाह पार्टी में जाना पड़ता है त मोटरसाइकिल से हम लोग को लेट नहीं होता जल्दी पहुँच जाते हैं मोटर साइकिल के फोर व्हीलर भी अब चल रहा है फोर व्हीलर बस ट्रेन से भी जा लेते हैं कहीं भी जाना होता है तो पहले क्या जो समय था वो बहुत गिरा हुआ था आज जो टी वी आ गया मोबाइल आ गया बहुत उससे सुविधा बढ़ गई है बच्चों को पढ़ने के लिए भी मोबाइल से बच्चे पढ़ लेते हैं और समाचार सुन लें तो कहीं भी कुछ होता है तो टी वी में समाचार ये सब मालूम हो जाता है और टी वी देखते हैं बच्चे आनंद हो के नेट भी मोबाइल से नेट भी चला लेते हैं और फेसबुक भी चला लेते हैं ऐसे टाइम पास करते हैं हम लोग पहले कुछ नहीं था तो इसलिए कुछ नहीं वो पाता था आज जमाना बहुत बदल गया है अब मतलब कोई असुविधा नहीं हो रही है कुछ भी जो भी देखना पड़ता है टी वी में देख लेते हैं टी वी देखने से हमको बहुत आनंद आता है समाचार सुनते हैं धारावाहिक देखते हैं नहीं पहले तो नौटंकी था बिरहा था ये सब देख देखने के लिए हमको कहीं दूर गाँव में जाना पड़ता था बारात आती थी शादी ब्याह में ये सब होता था और किसी के घर में तो कुछ था नहीं लेकिन अब जो मोबाइल आ गया है मोबाइल से सब कुछ हम लोग देख लेते हैं फेसबुक चला चलाते हैं नेट भी देख के सब कुछ उसी में देख लेते हैं कॉमेंडी उमेडी अच्छा अच्छा आता है इस समय कॉमेडी में हम लोग कॉमेडी भी कर दिखाते हैं यूट्यूब पर बहुत अच्छा अच्छा और इसलिए अब जो हो रहा है इस समय सब कुछ सही है हम लोग अब जो इच्छा होती है मोबाइल में सब देख लेते हैं पहले के समय में तो कुछ नहीं था हम लोग साइकिल भी नहीं चला पाते थे आज तो सब गाड़ी है फ़ोर व्हीलर है सब कुछ हम लोग मतलब उपलब्ध है कहीं जाना होता है तो ज पहुँच जाते हैं जल्दी समय नहीं खराब होता है हम लोगों का नहीं पहले समय बहुत खराब होता था से जाने में साइकिल चलाने में मेहनत लगता था और दूर जाते थे

दो चार घंटा लग जाता था आज साइ मोटर साइकिल हो गई है और जाने में टाइम नहीं लगता है जहाँ एक घंटा साइकिल से लगता था आज दस पंद्रह मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं चाहे जितना भी दूर हो समय नहीं लगता है इसलिए अब